ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام کیسا ہے اور اس سے درپیش چند اہم چیلنج کیا ہیں بھائی میرے ہندوستان میں صحت کے لحاظ سے نظام تو ٹھیک ہے لیکن جو نظامت کرنے والے ہیں ان سے کبھی کبھی شکایتیں درپیش آتی ہیں اس میں سپوز کرو کہ ہم نے ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا اور انہوں نے جو ہے جو سرکاری ہاسپیٹل کھلے ہوئے ہیں اس کو ہم نے گاڑی نمبر انہوں نے شائع کر رکھے ہیں اس کو ہم نے کال کیا تو کئی بار کال کرنی پڑتی ہے اس کے بعد وہ مہیا ہو جاتا ہے اچھا جس وقت یہاں سے وہ لے کے جاتا ہے اور وہاں ایڈمٹ کارڈ بنتا ہے ایڈمٹ کارڈ بننے کے بعد میں جو وہاں ڈاکٹرس ہیں مثلاً ڈاکٹرس تین اور مریض تین سو اس کے حساب سے وہاں کا جو نظام ہے وہ گڑ بڑا جاتا ہے اچھا جیسے وہاں ایڈمٹ ہوئے بیڈ مہیا نہیں ہے مریض کو کوئی آرام مہیا نہیں ہے پھر دوسرے جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں کافی ہیں لیکن وہاں مریضوں کے ساتھ جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی پرائیویٹ ہاسپیٹل میں ہم نے ایڈمٹ کیا ٹھیک ہے ہم اس کی فیس یا اس کا خرچ بھی وہن کر لیں گے لیکن جو ڈاکٹر وہاں کے دوائی لکھتے ہیں وہ اپنے ہی میڈیکل اسٹور سے لکھتے ہیں کہیں اور نہیں ملتی یہ پریشانی کی بات ہے